ہمیں معلوم ہے بہت ساری اسکیم کے بارے میں لیکن ہم کچھ جو بہت امپورٹینٹ وہ میں بتانا چاہتی ہوں جیسے کہ یہ ایک ہو گیا وردھا پینسن ہو گیا جوکہ ہمارے کنٹری میں دیا جاتا ہے بزرگ لوگوں کو اور ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کافی ہیلپ کافی مدد ملتی ہیں بزرگوں کو اور یہ اور مطلب کہ معذور لوگ کے لیے بھی ہو گیا جو دیکھ نہیں سکتے یا فر کوئی چل نہیں سکتے اس کے لیے بھی اس نے ایک اسکیم بنائی ہے اور اس سے ہمیں بہت شارے فائدے ہوتے ہیں ہم بہت فائدے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی چل نہیں سکتا ہے اس کے لیے بھی ہے اور معذور لوگوں کے لیے ہے اے اسپیسلی ہے تو فر ہمیں یہی یہی سب معلوم ہے اور کریشی یوجنا بھی ہے جو کسانوں کے لیے کسانوں کے لیے پردھان منتری نے آیوجت کیا کیے تھے اور اس سے بھی کسانوں کو کافی فائدہ پہنچتا ہے